हाँजी भैया नमस्ते आप लखानी से कह रहे हैं आप लखानी सूज से बोल रहे हैं क्या

सूज लेना था

बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी हाँ हम हमारे में छः नंबर होता है बच्चों में तो लखानी कम्पनी की चाहिए हमें सूज

हाँ जी लखानी के हाँ जी अच्छा

हाँ डिस्काउन्ट डिस्काउंट ट्वेंटी फ़ाइव पर्सेंट कितना एक लेने पर या तीन लेंगे तो तीन पर या चार पर कैसे एक पर है औ हाँ जी

अच्छा जी

अच्छा जी हाँ और नया में कोई आया है क्या अरे तो वही मतलब मैं नया मॉडल में पूछ रही थी और कुछ अच्छा मॉडल में उस पर भी जो है

अच्छा जी अच्छा सैंडिल में सैंडिल पर कितना डिस्काउंट है सैंडिल कैसा है हाँ अच्छा हाँ जी तो मैं मंडे को आऊँगी

हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है मैं मंडे को आऊँगी